जोंनि नखराव गोलाव जारिमिन थानाय हारिमुवारि दोरोंफोर होन्नानै बुङोब्ला जोंनि बाथौ दोहोरोमाव सोलिनाय मोनबा फोरबो जाय फोरबोखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो बा आजै आजौनि समनिफ्रायनो जोंनि बर' सुबुंफोरा फालिबोगासिनो दङ बे बोथौ दोहोरोमाव थानाय फोरबोफोरा मिथिंगा जोनोम जानायनिफ्राय जाय समाव बुहुमा जोनोम जादों सान दै बार हा बे मोनबा सोरजिया जेब्ला बुहुमखौ दादों अब्लानिफ्रायनो जोंनि बर'फ्रा बे मोनबा गोहोखौ फालिदों फुजिदों बेनिखायनो बे जारिमिनजोंबो सोमोन्दो दङ आरो लोगोसे बे जोंनि बर'फोरनि बयनिख्रुइबो गोलावसिन हारिमुवारि दोहोरोम बे मोनबा फोरबोफोराव जोङो मिथिंगाजोंनो सोमोन्दो लाखिनानै बे फोरबोफोरखौ खुंनाय जायो जेरै बैसागु मागो काति फोरबो आघोन फोरबो आमथिसुवा बे मोनबा फोरबोआ जोंहा गासैबो मिथिंगाजोंनो सोमोन्दो गोनां बैसागो फोरबोआव जोङो मिथिंगाजोंनो मिथिंगानि गोरलै बिलाइ खिलिनाय जिब जुनादनि गोदान जिउ मोन्नाय हिसाबै सुबुंनिबो गोदान जिउ मोननाय हिसाबै बे बैसागु फोरबोखौ जोङो गोदान बोसोर फिसाबै बर'फोरा फालियो आरो लोगोसे माघो फोरबोखौ बोथोर जोबखांनायनि बा आबादारिफोरा रंजानाय सान हिसाबै फालियो बेनिफ्राय आमसिसुवाखौ जोङो फिथाइ सामथायनि बोथोर हिसाबै फालियो आघोन फोरबोखौ जोङो माय गोरलैनि हिसाबै फालियो माय गोरलैनि ओंखाम गोरलै जानाय फोरबो हिसाबै फालियो बेबायदिनो जोंनि बर' हारियाव गोलाव समनिफ्रायनो बेफोर फोरबोफोरा जायगा आवग्रिनानै दङ बेफोर फोरबोफोरखौ लानानैनो जोङो बर'फ्रा गोग्गायो बेखौ जोङो जोंनि बर 'हारिनि मोनसे गोग्गाथाव दोरों होननानै बुंनांगोन